मेरे जीवन में जो अच्छा जो पॉजिटिव है वो यह है कि जब मैं प्लास्टिक के डिब्बे खरीदती हूँ अपने घर में तो मैं उनमें अपने घर का जो समान है बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से डिब्बों में रख देता हूँ जैसे नमक मिर्ची हल्दी मसाला है जैसे खाने पीने की चीज दाल है और चावल है अलग अलग प्रकार के अपने जो घर में उसे होते हैं सामान्य उस सब में प्लास्टिक के डिब्बे में मैं बहुत अच्छे तरीके से रख देती हूँ ऐसी डिब्बे खरीदता हूँ कि वह ऊपर से समान दिखाई देता कि मैं ऐसे धक्कानों को खोलो और देखूँ कि मैं आ रही है डब्बा में क्या रखा है डिब्बा में क्या रखा है मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ मैं इन डिब्बों में नेट के जो वाइट वाले डिब्बे आते हैं ना जिनको ट्रांसपेरेंट डिब्बे कहते हैं उस तरीके के डिब्बे खरीदता हूँ मैं और उसमें अपने घर का सारा सामान रखती हूँ